भारति ना आं नोंनाव मोनसे खामानिसो सोंनो नागिरदोंमोन नोंलाय फट'ग्राफि खालामोलाय फट' साफायोनो नोङो हाबाफोराव ओमफ्राय दा आंनो आंनि आब'नि हाबायाव नोंखौ फट' खेबनो थाखाय नांगौ जादोंमोन नों सोलाबगोन ना सोलाबा ए ओमफ्राय बाजेटफोरा बेसेबां लायो आयु एफा बुरजा एसे खमायनो हाया नोंलाय आंखौ सिनायखायो एसे खमायदो आरो ओमफ्राय दे होनबालाय नोंखौनो लिंहरनोसै ओमफ्राय जानाय लोंनाया हाबायावनो मोनजाजोबगोन दे गासैखौबो नोंथाङा मा बुङो दा नोंथाङा मा बुङो दा जागोन ना जाया फैगोन ना फैया देह हाबाया नैजिबा डिसेम्बराव नोंथाङा हायोबा इसे थाब फैबानो जाबाय थाब फैनो हागोन ना हाया थाब फैनो हागोन

ओमफ्राय लायनांगौना ना हारसिं फैगोन अ जागोन दे होनबा फैदो अ र' र' मोनसे सोंबावनि आङो नोंथाङा फट'खौ हार्ड क'पि हरो ना हरा अ आरो सोरबा सोरबा फट'खौ मोजां खेबनानै होआ नोंथाङा इसे मोजां खेबनानै होबानो जाबाय आरो लोगो हिसाबै ना मा होनो

दे बिदिबालाय दोन्थ'नोसै फैबानो जाबाय देह